सुपौलमे मुख्य शैक्षणिक संस्थानके अवसर इसकुल कॉलेज विश्वविद्यालय छथि इसकुलके फीस काफी किफायती अछि लोकक द्वारा सुपौलके कॉलेज मे मैथिली विषय पसंद करैत अछि आओर हिंदी विषय भी पसंद करैत छथि कॉलेजमे सुपौलके कॉलेजमे एस एन महिला कॉलेजके स्थिति बहुत गड़बड़ छथि वहाँ पर कोनो व्यवस्था आओर आओर स्टूडेंट विद्यार्थीके लेल कोनो भी नीक व्यवस्था नहि अछि अहाँ ओ आओर सुपौलक कॉलेज की आओर सभक स्थिति ठीक ठाक छथि मुदा पढ़ाइके मामलामे सुपौल जिला आन आन जिलाके कॉलेजसंँ काफी अच्छा पढ़बैत छथि वहाँ पर विद्यार्थीके ज्ञान आओर ज्ञान आओर बुद्धिके विकास होएत छथि सुपौलमे शैक्षणिक संस्थानक विश्वविद्यालय व्यावसायिक प्रशिक्षण इसकुल फीसमे कोनो दिक्कत नहि दए छथि आओर मास्टर समय अनुसार स्कूलमे प्रवेश करि कए विद्यार्थीके समय अनुसार पढ़ाबैत छथि आओर समयसंँ एक्जाम लैत छथि समय से ही एक्जामके बारेमे बताबए छथि आओर महिला कॉलेज महिला कॉलेजके स्थिति दयनीए छथि बिहारके मे हिनका बहुत देखबाक चाही बिहार सरकारके बारेमे बिहार सरकार नहि देखए छथि ई गलत बात छथि बिहार सरकारके देखबाके चाही स्कूलके बारे कॉलेज सबकेँ बारे स्टूडेण्ट विद्यार्थीके दिक्कत होइत छथि आओर विद्यार्थीके शिक्षा लेल दोसर कॉलेजमे जाइत छथि सुपौलोमे आओर सब कॉलेज छथि जाहिमे शिक्षा होइत छथि आओर विद्यार्थी जाइत छथि आओर ओतऽ शिक्षा प्राप्त होइत छथि